हाँ डांस के भारत के अंदर बहुत प्रकार के डांस होते हैं जैसे नाच होता है लड़का लड़की का भेष बनाकर के नाचता है बाजा बजता है ढोल बजता है और ये शादी विवाह में सब लड़का लड़की सब मिलकर के अनेक प्रकार के नए नए सब डांस डिस्को डांस करते हैं और कौन कौनसा डांस बहुत है ये सब होता है अभी तो नया निकल गया आर्केस्टा आर्केष्ट्रा निकल गया वो बज जाएगा तो सब बुढ्ढे जवान सब नाचने लगते हैं सब डांस करते हैं का डिस्को डांस है कए ए डांस है और इ औ शादी विवाह में पहले तो बड़े बड़े राजाओं के पास होता था तो उनका अलग से ढोल तमाशा नगाड़ा बड़े बड़े बजता था हरमोनिया है ताशा तबला ये सब बजता था पहले हाँ अभी अभी भी तो नाच का डांस का कम हो गया है अभी डिस्को डांस हो गया है अभी आर्केस्टा बजता है तो पूरे गाँव के लोग बच्चे जवान सब नाचने लगतें और नौटंकी होती हए नौटंकी होती है नौटंकी में सब हर एक प्रकार के लड़का लड़की रहते हैं सब डांस करते हैं लड़का भी लडकियों का भेष भेष बनाकर के डांस करते हैं ये सब रास लीला होता है उसमें भी नाच गाना होता है उसमें सब भाग लेते हैं ए ऐसे ऐसे जैसे सब डांस सब होए